नर्सरी में जब बच्चा होता है तो ड्राइंग सब सीखता है और बड़े होकर कुछ अच्छा आदमी बनना चाहता है बच्चे सब ड्राइंगिंग से ही पता चलता है कि बच्चा आगे क्या करता है अच्छा ड्राइंगिंग बनाते हैं और रंगीन करता है और ड्राइंग बनाने में बच्चा सबका बहुत महत्त्व है ड्राइंग बनाना चाहिए बच्चा सब को ड्राइंग अच्छा से करना चाहिए ड्राइंग बनाना एक कला है अच्छा अच्छा चित्र बच्चा सब बनाता है हमको देखने में अच्छा लगता है ड्राइंग बनाना चाहिए उसको रंगीन करना चाहिए बच्चे सबको ड्राइंग बनाना बहुत पसंद होता है उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद होता है हमको भी बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग देखने में बच्चे सब बनाते हैं तो हमको भी देखने में अच्छा लगता है ऐसे ही बनाईए बच्चा सब ड्राइंग आगे चल कर अच्छा रहेगा ड्राइंग बनाना एक कला है